تئیس نومبر انیس سو ننانوے اٹھائیس جولائی انیس سو پچانوے اکیس جون انیس سو نبھے ستائیس اکتوبر انیس سو اکیانوے پچیس جون انیس سو پچاسی